हमरा यहाँके राज्यके मीडिया अर्थव्यवस्थामे समर्थन दै छै यहाँके आस पासके लोकके रोजगार दै छै मीडिया मीडिया सबमे नौकरी दै छै यहाँके काम काम रोजगारमे आस पासके ही लोकके लै छै आओर ओकरा काम दै छै आ यहाँके मीडिया मीडिया राज्यके समर्थनके भी योगदान दै छै किछु कुछ समर्थन दै छै जादा नहि दै छै आओर सब भी छै कि आस पासके लोकके काम सब करैके पड़ै छै आ उसबके नौकरी दै छै ओकरा सबके मदद करै छै किछु एसन भी काम छै जे कि आओर मीडिया बला सबके करैके पड़तियै यहाँके अर्थव्यवस्था पे आओर जादा समर्थन करतियै आओर उतना भी समर्थन नहि करै छै थोड़ा बहुत करै छै अपने अर्थव्यवस्था पे आओर यहाँके लोकके लिए भी बहुत ही थोड़ा सा सुविधायक छै आओर आस पासके लोगोँके लिए मीडिया बहुत जरूरी छै तऽ हम हमरा यहाँके राज्यके मीडिया थोड़ा बहुत समर्थन करै छै यहाँके लोगोँके लिए भी आओर रोजगारके लिए भी हम हमरा यहाँके मीडिया समर्थन करै छै आओर एकरा पे नया नया नौकरीके लिए भी मीडिया आगे तकके मदद करै छै